जि'यां कि जेह्के असेंगी मतलब कि अपने खेत बिच मक्कां राही दियां ते केह् होंदा कि जि'यां कोई अपने किश जि'यां कोई अपना जानवर साईड पर खु'ल्ली जंदा चारने गी लाए दा होंदा पर खु'ल्ली जंदा फार एगजैम्पल मक्कें बिच जंदा उठी मक्कें बिच जंदा चलो ओह् मक्कां खाई ओड़दा असेंगी नुक्सान होना गै होना ओह्दा बट् ओह् उंदे आस्तै फायदा होंदा ते प्ही अस केह् करने होने की अस अपनी बाड़ी गी कवर करने होने जां प्ही इंया एग्जैम्पल इंया इसी मतलब अपनी बाड़ी गी तार लाई नै होने इं'या गै कवर करी ओड़ने होन्ने जां उसी उत्त इंया होन्ने आं टप आखदे मतलब कि लकड़ी दी टप्प देनी ओह् फ्ही ओह् देई ओड़ने होन्ने कि जेह्दे कन्नै साढ़े बूह्टे जेह्के हैन ओह् मतलब सेफ रौह्न मतलब की बचियै रौह्न ते जानवर थोह्ड़े घट्ट खाह्न तां करियै अस थोह्ड़े टप्प देई ओड़ने होन्ने कि साढ़े मतलब बूह्टे फसल अच्छी होई जा जेह्दे कन्नै मतलब साढ़ा अपना गुजारा होई जंदा जानवरें दा ते होना गै होना साढ़ा बी होई गै जाह्ग मतलब अच्छी फसल होना चाहिदी